च् चार्जर जे एगो किनलियै रहए ने से तीन सएमे किनलियै रहए चार्जर बड़ नीक रहै से हेरा गेलै से बड़ नीक रहै से चार्ज होइ रहै मोबाइल आब मोबाइलसँ हम केना चार्ज करबै से कोइ समस्या नहि हिकै फेर सोचै छियै पाइ होतै तऽ चार्जर कोइ आदमी से लऽ लेलकै एकदिना चार्जमे लगेने रहै बहुत धिआपुता आबै रहै आ पूछय पूछय जे चार्जर के लेलकै के लेलकै कोइ नहि नाम लेलकै ओ चार्जर मोबाइल केना चार्ज करबै जे जे हइ बहुत दामी चार्जर रहै तीन सएमे छओ महीनाके गारंटी रहै देने से चार्जर हमरा खो गेलै हन से कोइ नहि नाम लेलकै से मोबाइल हमरा दिक्कत होइ हइ चार्ज करयमे पाइ ने होय ने आनै छियै खरीद कऽ